जम्मू कश्मीर ते लोकें दे बिच्च जेह्ड़ी कला आस्तै ते जेह्ड़ी कला ऐ ओह् तुस पश्मीने शालें दे जरिये दिक्खी सकदे कि ओह् किन्ने सौह्ने सौह्ने उन्दे उप्पर बेलां ते बुह्टे ते फुल्ल पाए गेदे होंदे तुस दिक्खी सकदे किन्ने अच्छे तरीके कन्नै किन्ने सौह्ने सौह्ने रंग उंदे बिच्च भरे दे होंदे ते किन्ने शैल ओह् लगदे जिसलै लोग उटनेंगी लैंदे किन्ने सौह्ने लगदे ओह् कि सौह्ने सौह्ने शाल बनाइयै ओह् उ'नेंगी ते फड़कियां ओह् बी उ'नें दी तुस लैओ तुस किन्ने गर्म रौंह्दे